हांव सावयवेरें ह्या गांवांत रावतां आनी आमचो शेजारचो गांव म्हणचे वळवय आतां ह्या शेजारच्या गांवांत हांव दिसाक एकदां तरी वयतांच खरें सांगचें खरें सांगचें म्हणल्यार तो म्हज्या आवयलो गांव आवयकूय मेळून जाता आनी गांवांच्या कुशीकूच एक न्हंय व्हांवता त्या न्हंयंत ह्या वर्सा तर खुबे पडल्या सो ते खूबे आमी हाडपाक आठवड्याक दोनदां तरी थंय पासय आसता तशेंच आमकां शार लागता तें म्हणजे मार्सेल आनी फोंडा कसल्योय घरांतल्यो गजाली हाडपाच्यो पडल्यो त्यो मागीर घरांत वापरपाच्यो गजाली आसूं बागायतदार आसूं बाजार करपाचो आसूं ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां शारानूच वचून हाडच्यो पडटा फोंडा किंवां मार्सेलांत किंवां कितें आमकां बॅंकेच्यो गजाली आसूं पॉस्टांत जर कितेंय काम आसलें जाल्यार आमकां फोंडाच वयचें पडटा आमच्या पूण गांवांत गाड्यां खातीर खूब प्रोब्लम जाता बसी कश्योच मेळना चुकून केन्नाय एक दोन वरान वरभरान एक बस वयता सो त्या खातीर आमकां शारांत वचूंक मातसो प्रोब्लम जाता आनी हांव स्कुलाक वयता तें शार मातश्या म्हज्या गांवांतल्यान खूब पयस आसा सांवड्ड्यां पूण थंय मात म्हाका पयस आसा म्हणून रावं शकना हांव कारण तें स्कूल म्हजें काम दिसाक एकदां वयचेंच पडटा बरें तें अयशीं पंच्यांयशीं किलोमिटर जायना थंय पूण पोटा खातीर थंय सदींच वयचेंच पडटा त्यान भायर आमी

मार्सेलांत किंवां म्हजी जी आवयली देवी आसा थंय वयतां बिचोले ह्या शारांत पडटा पूण जेन्ना जात्रा आसता किंवां कितें नवीन आमी घरा कडेन घरांत घेतलें जाल्यार जशें की गाडी जाल्यार ती आमी घेवून देवाक वयता म्हणजे वर्सान एकदां वचप जाताच